महाराज तुसेंगी केह् सनां इक किसान कार्फ्ट उप्पर प्रोडक्ट जेह्का ओह् महाराज नुआढ़े रुटर भज्जी गे रम्बे भज्जी गे कल में खुम्बै मशीन बाह् दा हा ते दौ घैंटे मशीन बाही ते ओह् पत्थरें ने फसेआ ते ओह् रम्बा भज्जी गेआ फ्ही में सुद्ध महादेव आया ते उत्थुआं में रम्बा लेता ते घर जंदे ही में अल्ली पंज मैंट्ट मशीन बाही ते रम्बा फ्ही भज्जी गेआ ते उस्सै बाद में दबारा बापस आया सुद्ध महादेव ते सुद्ध महादेव दा रम्बा लेइयै गेआ कोई में पंदरां मैंट्ट मशीन बाही चलाई ओह् ते फ्ही रम्बा भज्जी गेआ ते उस्सै बाद में फ्ही लेता ते त्रीआ रम्बा ओह् लेता ओह् ठीक चलेआ ओह् कोई अद्धा घैंटा तां रुटर मुड़की गेआ रुटर लेइयै आया अ'ऊं बापस बैलडिंग कराइयै उसी मेंं ते बैलडिंग कराइयै दबारा लाया ओह् फ्ही मुड़की गेआ ते उस्सै बाद में दबारा सुद्ध महादेव दकानै उप्पर आया में उत्थुआं फ्ही लेता रुटर लेते नमें रुटर पे मिगी पंज ज्हार रपेऽ ते ओह् लाए में जाइयै ते ओह् फ्ही मुड़की गे कोई चौं पंजें दिनें ते फ्ही में दबारा बैलडिंग कराई लैती तां एह् तेल खराब होई गेआ स्टाट नी लगी होन फ्ही लाए धक्के लाए धक्के लाइयै बी नी लगी होन फ्ही मिस्तरी सद्देआ मिस्तरिया सा बी नी होई फ्ही दूआ मिस्तरी सद्देआ उस स्टाट कीती फ्ही ते तेल खराब होई गेआ फ्ही तेल पाया नमां इंजन तेल पाया गेर तेल पाया ते डीजल पाया ताम्मी नी स्टाट लगी होन बड़े मुश्कलै ने स्टाट कीती ते हून जी कल फ्ही दबारा स्टाट कीती तां बी बंद होई गेई ताम्मी नी स्टाट होई कोई ऐसा गन्दा प्रोडक्ट ऐ केह् आखचै तुसेंगी केह् सनाचै एह्दे बारे च